اردو زبان کی تاریخ بہت دلچسپ اور متنوع ہے اردو کی ترقی اور تبدیلی کا سفر صدیوں پر محیط ہے جیسے ابتدائی دور اردو زبان کی بنیاد سولہویں اور سترہویں صدی عیسوی کے درمیان دیکھی جا سکتی ہے یہ زبان ابتدائی طور پر شمالی بھارت میں مقامی بولیوں اور عربی فارسی اور ترک زبانوں کے امتزاج سے ابھری مغل دور میں اردو کی نشونما تیز ہوئی کیوںکہ یہ درباروں فوجیوں دستوں اور تجارتی اداروں میں استعمال ہوتی تھی مغلیہ دور میں سولہویں اور سترہویں صدی کے دوران اردو نے ایک مستحکم شکل اختیار کی اس دور میں اردو کی زبان کو شاعری ادب اور مذہبی متنوں میں استعمال کیا گیا اس وقت فارسی کا اثر اردو پر بہت زیادہ تھا اور کئی الفاظ اور اصطلاحات اردو میں شامل ہو چکی تھیں ہندوستان میں برطانوی دور میں اٹھارویں اور انیسویں صدی کے دوران جب برطانوی راج قائم ہوا اردو زبان نے کئی نئی تبدیلیاں دیکھیں اس دور میں اردو نے انگریزی کے اثرات قبول کیے اور تعلیمی اور ادبی میدان میں ترقی کی اردو خود ایک قومی زبان کے طور پر بھی مضبوط کیا پاکستان کے قیام کے بعد انیس سو سینتالیس میں پاکستان کے قیام میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ حاصل ہوا پاکستان میں اردو کو نہ صرف عوامی رابطے کی زبان کے طور پر استعمال کیا گیا بلکہ اسے تعلیمی ادبی اور میڈیا کے میدان میں بھی اہمیت دی گئی جدید دور میں اردو زبان نے جدیدت کو اپنایا اور اس میں نئی اصلاحات اور الفاظ شامل ہوئے ہیں خاص طور پر سائنس ٹیکنالاجی اور عالمی رابطوں کے تناظر میں اردو کی موجودہ شکل مختلف میڈیا ادبیات اور انٹرنیٹ پر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے

اردو زبان نے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ثقافتی سماجی اور تاریخی اثرات قبول کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ زبان مسلسل ترقی پذیر اور متنوع رہی ہے